हेलो ओला ड्राइभर हम सुमित झा बजैत छी हमरा परसू बारह बजे दरभंगा जयबाक अछि डी एम सी एच मेडीकलसँ सम्बन्धित जान देखयबाक लेल हमरा अहाँ कखन आयब आओर कतेक रुपैआमे आयब से कनि बताउ